ग्रामीण समुदाय के युवक कृषि को करिअर या जीवन शैली के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि जो उनके माता पिता होते हैं वह पहले से ही कृषि कर रहे होते हैं उनके घर में ज़्यादातर लोग कृषि ही करते हैं इसलिए उसे लोग अपने करिअर में कृषि बना लेते हैं वह बचपन से अपने घर वालों को देखते हैं कृषि करते हुए इसलिए वह अपना करिअर कृषि के कृषि के उपलब्ध में ही बना लेते हैं अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में नब्बे प्रतिशत लोग अजीविका कमाने के लिए साधन के रूप में खेती में शामिल होते हैं छोटे पैमाने पर मछली पकड़ना पशुधन पालना और गैर कृषि गतिविधियों का सामान्य अजीविका में जिन पर आबादी जीवित रहती है वह ग्रामीण क्षेत्रों में अजीविका की चिंता कम होता है जैसे बारिश में देखा जाय तो बारिश में पहले लोगों को बहुत ही समस्याएं होती थी अब नहीं होती हैं और गोबर जैसे कि पहले जो पहले के लोग खाद बनाते थे लेकिन अब उसमें कैमिकल डाल दिए होते हैं और खेती खेती पहले जो खेती करनी रहती थी उसको काटी जाती थी हाथों से लेकिन अब उस उन सब चीज़ों की भी बहुत ही अच्छी मशीनें आ गई हैं